مالیگاؤں میں پولس جرائم اور حادثات کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت کچھ کر رہی ہے وہ جرائم کی روک تھام کے لیے وسائل کو تعینات کر رہی ہے جیسے کہ گشت جرائم کے شکار لاکھوں کو روشن کرنا اور کمیونٹی کے ساتھ کام کرنا وہ جرائم کی تحقیقات اور مجرموں کو علا عدالت میں لانے کے لیے بہت سخت محنت کر رہے ہیں پولس کی کوششوں کے نتیجے میں مالیگاؤں میں جرائم اور حادثات میں کمی آئی ہے تاہم مالیگاؤں اب بھی جرائم اور حادثات کے بڑے مسائل ہیں جن پر کام کرنے کی ضرورت ہے پولس کو ایسی چیزیں بہتر کرنے کی ضرورت ہے جو شہریوں کے تحفظ کو بہتر بنائے گی ان میں شامل جیسے مزید گشت پہرے زیادہ روشنیوں سے سیکوریٹی کیمروں سے جرائم کے شکار لاکھوں کو روشن کرنا کمیونٹی کے ساتھ کام کرنا تاکہ جرائم اور حادثات کو روکنے میں مدد کی جا سکے جرائم کی تحقیقات میں بہتری لانا اور مجرموں کو عدالت میں لانا کمیونٹی کے ساتھ کام کرنا تاکہ جرائم اور حادثات کو روکنے میں مدد کی جا سکے پولس کی کوششوں سے مالیگاؤں میں شہریوں کی زندگیوں کو بہتر بنانے میں مدد ملے گی